हैल्लो हां जी बिलकुल

दिक्खो बदाम दो टाइप दे न इक गिरी आह्ला होंदा ते इक तोड़ने आह्ला होंदा हांजी जेह्का गिरी आह्ला बदाम ऐ ना जेह्ड़ा गिरी आह्ला ते ओह् ऐ पंज सौ रपेऽ किलो हां ते एह्का जेह्ड़ा तोड़ने आह्ला ते ओह् चार सौ रपेऽ किलो ऐ बदाम हां जी ते अखरोट अखरोट बी दो टाइप दे होंदे इक भुर्जा अखरोट होई गेआ इक बाटा होई गेआ

भुर्जे आह्ला जेह्ड़ा भुर्जे आह्ला इ'यो जल्दी टुट्टी जंदा हत्था कन्नै बी तोड़ी सकदा उस्सी बंदा हां ते ओह् ऐ चार सौ इक इक बाटा होंदा ओह् टुटदा निं ऐ क्योंकि टुट्टी जंदा फिर उस्सी थोह्ड़ा टाइम लगदा और इन्नी जल्दी मतलब निकलदा निं ऐ किसै कन्नै तुसें मतलब भारी चीज कन्नै ओह् कड्ढना पौंदा ते ओह् निं होंदा हां फ्ही बी उस्सी थोह्ड़ा मतलब इन्ना जि'यां कि भुर्जे चा बाह्र आई जंदा ओह्दा ते इसदा एह्दा निं आंदा तुस साबता निं कड्ञी सकदे इस्सी हां एह् आह्ला सस्ता हांजी हांजी हांजी गिरी आह्ले ठीक ऐ ठीक होर कुछ नेईं नेईं लेकिन एह् तुसें असें पैह्लें डिस्काउंट करियै गै लाया इस तों कोला जैदा होर निं इसदे कोला होना निं ऐ हून होर निं होंदा ऐ पैह्लें गै तुसें गी असैं घट्ट करियै लाए दे मैंह्गा निं लाए दे पैह्लें गै हांजी हांजी शैल शैल शैल तुस इक बारी लैगे तुसें गी कोई दोबारी कम्प्लेन निं आनी कम्प्लेन दी जरूरत ई निं पौनी ऐ शैल अखरोट बी अच्छा मतलब हत्थै कन्नै टुट्टने आह्ला अखरोट ऐ कोई एह् निं ऐ कि तुस इस्सी किश बी लाओ इन्ना भुर्जा अखरोट हां दाम बी इन्ना अच्छा ऐ तुस इक बारी लैगे ओ ते तुसें फ्ही मन तुसें आखना कि नेईं अस ते दिक्खी लाओ तुस हांजी हां कोई गल्ल निं तुस दिक्खी लाओ चैक्क करी सकदे ओ तुस ठीक ऐ ठीक ऐ